मुझे मेरे स्कूल में राजनीतिक शास्त्र पढ़ना बहुत पसंद है यह सब्जेक्ट मुझको मतलब बचपन से ही बहुत पसंद है मुझको राजनीति पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है इसमें मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जैसे कि अपने देश के बारे में जानने का मिलता है और मतलब सामाजिक शास्त्र का भी सब कुछ मतलब इसी में मिलती हैं सिक्स में सामाजिक विषय को लेकर सामाजिक विज्ञान था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा अपने भारत की रीति रिवाज धर्म अलग अलग धर्म अलग अलग जातियाँ अलग अलग त्यौहार अलग अलग रीति रिवाज अलग अलग परम्पराएँ यह सब जानने का एक मतलब बहुत अच्छा स्रोत है राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से हम सामाजिक सामाजिकता का पता चलता है अपने आर्थिक आर्थिकता का पता चलता है सामाजिक सांस्कृतिक का पता चलता है और जैसे की सामाजिक विज्ञान में बहुत सारी बातें हैं जैसे की बहुत से जीवों के बारे में पता चलता है हमें हमें अपने संविधान के बारे में पता चलता है जब हम ट्वेल्थ में नहीं इलेवंथ में जब मैंने सब्जेक्ट लिया आर्ट्स लिया था तो मैं आर्ट्स से इसलिए लिया था क्योंकि मुझे राजनीति शास्त्र बहुत पसंद है और आगे चलकर मतलब इसमें अपना करियर देखती हूँ इसलिए मुझे राजनीति शास्त्र बहुत पसंद है मैं इससे आगे बढ़कर जैसे कि आई ए एस बनना चाहती आई ए एस आई पी एस बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे कि पुलिस है पटवारी है और मतलब सारे सरकारी काम काज इसी के अंदर आते हैं और मुझको मतलब बहुत पसंद है यह सब्जेक्ट मैंने राजनीति शास्त्र अपनी हॉबी के ऊपर लिया है मुझे मतलब बहुत शौक़ है इसे पढ़ने का क्योंकि इससे मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मुझे इससे जनरल नॉलेज भी बहुत मिलता है जैसे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के कौन कौन क्रांतिकारी थे और किन किन ने ने अपनी मतलब शहीद हुए हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और कब कौन सी लड़ाई हुई कब कौन सा समझौता हुआ और मतलब भारत में क्या क्या विदेशी विदेश नीतियाँ अपनाई और यह सब मुझे ट्वेल्थ में राजनीति शास्त्र पढ़कर पता चला और राजनीति मुझको बचपन से ही बहुत पसंद थी और अभी भी बहुत पसंद है और मैं आगे चल कर जब कॉलेज करूँगी या बी ए करूँगी तो मैं बी ए में भी राजनीति शास्त्र को ही लूँगी क्योंकि इससे मतलब जर्नल नॉलेज की भी बहुत मदद मिलती है कि किस टाइम पर क्या चीज़ हुई थी और कहाँ हुई थी और कब हुई थी कैसे हुई थी सब चीज़ों का पता रहता है और इसमें मैं आगे चलकर अपना करियर देखती हूँ इसलिए राजनीति शास्त्र मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझको ना मैथ्स बहुत टफ लगता है क्योंकि मैं ना बचपन से मुझको मैथ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझको गणित से डर लगता है मुझको सवाल बहुत मतलब उसमें करने में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा कैसे क्या करना है और मुझको मतलब बचपन से ही मैथ्स पसंद नहीं है और टीचर्स भी अच्छे नहीं थे मैथ्स को मेरे को मैथ पढ़ने में बड़ी दिक्कत आई इसलिए मैंने टेंथ में जाकर आर्ट्स लिया क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदा विषय राजनीति शास्त्र है मैं अपने स्कूल में एक बार घूमने गई थी बिरला मंदिर मुझे स्कूल की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया गया था हम लोगों ने वहाँ पर जाकर मतलब बहुत सारी बातें मतलब बहुत जगह घूमें हम लोग और मतलब बहुत सारी शिक्षा उसके थ्रो मैंने कुछ सीखा की बिरला मंदिर किसने बनवाया था हम लोग वहाँ से पार्क भी गए पार्क में जाकर बहुत मस्ती वगैरह की टीचर उनके साथ टाइम स्पेंड किया मतलब बहुत मज़ा आया शैक्षिक भ्रमण से शिक्षा भी मिलती है घूमने का मज़ा भी आता है मेरा राजनीतिक शास्त्र बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है